आं गोबां आबाद मावदोंमोन जेरै आलु थारुन बानलु लाइ लाफा इदि आबाद मावदों बे आबाद मावनायाव गोबां हाजिरा होनानै मोसौजों एवहोबाय एवहोनानै हाग्राफोर हबाय सावबाय ओमफाय हासार एसे सारना होबाय ओमफ्राय सिन बोनानै आलुखौ गायबाय आलुखौ गायखांनानै उनावहाय मोसौ बोरमा हाबनो हायैबायदि नेटफोर खाथेबाय आरो आमफ्राय जेब्ला सप्तानै सप्ताथामसो जायो होनब्ला बिलाइ खिलिहरबाय फाय बेखौबो आरोबाव हाग्राफोर रजबा फुना होबावबाय आमफ्राय सिन बोना होबाय आर बिदिनो आरो आबरबो गायदोंमोन थारुनबो गायदोंमोन बेबो जोबोद खस्थ' बेखौबो बिदिनो गायबाय गायै गायै गायनानै जेब्ला बिबो खिलिहरो बे समावबो जों सिन बोनानैहाय आलि खोबाय ओमफ्राय जेब्ला जावनायनि बोथोर फैयो अब्ला बेखौहाय जावबाय जावनायावबो जोबोद खस्थ' ओरैनि फोसाबनांगौ जावनांगौ ओमफ्राय इदिनो बाजाराव लांनांगौ बाजारावबो लांदोंमोन आरो खाथियाव आमफ्राय नाङि नाङिखाय सासे लोगोआ बुंबाय बेहाय जानाय नङा नोंनि आबादा लस जानायसै नांगौला नों गोजानाव लांदो बेंटलफ्राव बङायफ्राव फानहैदो बेहाय नाङो नोंनि आबारा ओरैनो सेवस्लायस्लाय इदि इदियाव लां होननानै आंखौ थोननायखाय आङो लांदोंमान फाय इयाव लांनायाव आंनि मैगङा नांदों नस्थ' जायासै बेफोरखौ फाननानैनो आं दिनैहाय नखर फोथांनो हादों नांगौफोरखौबो एसे सुफुंनो हादों बिदिनो गोबां मैगं गायदों लाइ लाफा बेफोरखौबो गोबां खस्थ' खालामदों हाथाइनिफ्राय बेगर लायनानै खुबैनानै बेफोरखौबो बेरा होनांदों फोसाबनांदों हाग्रा रज'नायखौबो हाग्रा फुनांदों बेफोरखौबो इदिनो गोजान गोजान बेंटल बा बासुगाव इदिफ्राव लांनानै आं फानहैदों बेहायबो नांदों बिजोंनो आं जोबोद गोजोननायबो मोनदों आरो नख'रावबो सानथि फैदों बिनि रां मोन्नायजोंनो गोबां नांगौफोरखौ जों सुफुंनो हादों